गेम्स आमच्या लायफान मेंटल हेल्थ आनी फिजीकल हेल्थ खातीर खूब इंपोर्टंट जशी फिजिकल हेल्थान आमकां बॉडी सामकी सामकी उरता इंस्टेबल बॉडी स्ट्रँथ मेळटा आमकां आनी प्लस मेंटल हेल्त पोवपाक गेले आनी आमी मेंटल हेल्थान सारकी सगळी सकी यूज करून घेवनता एक्साम्प्ल धोनी इतलो कतलो प्रेशर आसना तो काम रावता कूल रावलो गेम काडटा वयर हालपाक जरी आसल्या तरी वयर काडटा गेम तो आतांचे भुरगे तुमी पोवन गेले फोन यूज करतात फोन यूज करून फक्त घरालांतूच आसतात ते फोन फोन फोन आनी फोन फोनार गेमी खेळटात काय हालना सोफार न्हिदना आसता बॅडार निदून आसता तेाच तेंची हेल्थ खूब देंवता ते तें सीक पडटा ते कितें स्पायनल कोडान दुखता मागीर कितें मान वांकडी जाता मागी तेंचे मागर तेंका उबे रावन सारकें जायना सारकें चलोवंक जायना सारकें सुस्तेतात मागीर ते सारके जड्डे कशे जातात म्हणजे भायर मात्शे गेले केळ्ळे किंवा तेंची मागीर हेल्थ सामकी वाडटा पण तेंची मेंटल हेल्थ सारकी वाडटा मागीर कळटा कशें कशें किं आसता तें फोन घेवन कांय लायफूच ना फोन घेवन लायफ आसा ना म्हणनाा बट फुडें सुदा खेळोंक सुदां कितें जातलें आपली हेल्थ सामके फुडेंच चलोक वागूंक सारकें कळटलें बी ए काय बी कॉम तो सारको कळटलो आतां सगळेंत जर तुमी मायंड टॅक्नॉलॉजी पोवपाक गेल्यात तकली तुमची सारी यूज जावपाक सामकी आता मोबायलच घेवन बसले गेम्स खेळ्ळे कितें जातलें हांवें कांय जावचें ना फुडें तुमी भायर सरले खेळटलें तुमचें नांव वाडटलें आमचे पेरंटसाचें नांव वाडटले मोबायल घेवन ते इतलें जायना आमी खेळटा तुमचे फिजिकल हेल्त वाडा तुमचे स्ट्रँथ वाडटा तुमचे मेंटल हेल्त जाता तुमच्या हेल्थाक तुमचे बरें हे पडटा तुमी आतां प्रेशर घेवन आतां आसात खेळटात तुमी प्रेशरान घेवन थंय खेळप ना प्रेशर आतां लास्ट ओवरीक बी आत अशे एक्साम्प्ल आहात लास्ट ओवरीक तुमी खेळटात लास्ट ओवरीक इतले अमकमे रन जाय पडटा तुमी प्रेशर घेता मागीर इतले नसं जावचेंन् खेपं अशें मागीर तुमी तुमचो आपले मनांतले आसा तुकां भंय दिसान तुमी गेम हरो शकता तशें नासता आमी काम रावले कूल रावले नंतर आमी गेम काडू शकता हे आपल्याकूच सेल्फाक मोटिवेशन दि हांव बाबा जिकतले जिकतले कशें आनी आतां पळोवंक गेल्यार कशें आतां चडशे मोबायला खातीर भुरग्यांची वाट लागता मोबायल तेंच्या सायडीक दवरलो जाल्या तांकां बरें पडटलें खळोपाक हेल्थ खातीर किदें शिकोंक मेळटलें कितें आनी फुडें पावले जाल्यार बरें पडले तेंच्या खतीर फोन मागीर किते फोन यूज करूं मेळटा पूण आपले पयली फुडें लायफ इम्पोर्टेन्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सारकी आप खातीर इंपोटंट लाफा खातीर